गिबि गिबियावनो बर'फोरा मंगलिया हादरनिफ्राय फोयै फोयै माखासे चाइनायाव थाबोदों आरो ओरैनो फोयै फोयै आसामनि ब्रह्मपुत्रनि बोरियावहाय जायगा लाफैदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो आसामावहाय थानाय जादों आरो बर' रावाहाय टिबेटियान बोरमोननि मोनसे दालाय आरो बियो बर' मानसिफोरजोंहाय बाहायजानाय मोनसे राव समजों लोगोसे बियो जोबोरैनो जौगाखांबाय इन्डियान इन्सटिटिउट कन्सटिटिउशोनावहाय ओइथ सिदिउलावहाय बेखौहायबो सोनाय जादों आरो जोंनो बर' मानसिफोरनावहाय बर' रावखौहाय देवनागरि आखरावहाय होनाय जादों दा बर' रावनि स्टुडेन्टफोराहाय देवनागरिजों लिरनो हायो आरो जोबोर जौगाखांबोबाय बर' रावा दासिम आरो इयुनावहायबो दा ओ एलेवेन टुवेल्भ क्लासनिबो बर' रावखौहाय बाहायनो मोनसिगोन होननानै आसाम सरकारा होनाय जाबाय